हलो आप कौन जी जी और क्या काम है आपको जी हम तो सब सब कुछ अलविरा वगैरह सब बनाते हैं आपको क्या बनवाना है अच्छा बेड बनवाना है क्या चीज़ का लकड़ी है आपका सीसोवर और और भी कुछ बनवाना है हम अच्छे से अच्छे दामों में और अच्छे से अच्छे समान बना देंगे आपका

जी और सब दुकान हम मतलब हम कम से कम रेट में बना देंगे और कम से कम अच्छे और अच्छे अच्छे अच्छे दामों में बना देंगे और हमारा कंपनी बहुत बड़ा है जिसके कारण हम अच्छे दामों में और अच्छे से अच्छे समान बना कर देंगे आपको क्या बनवाना है आपको अनबारी

हाँ हाँ तो पच्चीस हज़ार रुपये लग जाएँगे हाँ तो अच्छा ही क्वालिटी का तो जो दुकान में वहाँ कम लेरा तो उससे कम हम कर लेंगे और अच्छे से अच्छे समान हम आपको बना के देंगे जी हम बेड बनाते हैं चौकी बनाते हैं अनबीरा बनाते हैं टेबुल बनाते हैं कुर्सी बनाते सब बनाते हैं जी सब हम बनाते हैं हमारी फ़ेक्टरी बहुत बड़ी है जो आपके बगल में दुकान वाले ले रहे होंगे उससे कम से कम में हम ले लेंगे और अच्छे से अच्छे चीज़ बना कर आपको देंगे जी अच्छे क्वाल बगल वाले से अच्छे क्वालिटी भी हम बना के देंगे और आपकी लकड़ी क्या चीज़ की है अच्छा जी तो हम बना देंगे पर आपके पैसे थोड़ा ज़्यादा लगेंगे जो लग जाएँगे चालीस पचास हज़ार रुपये जी कैसे होगा आप थोड़ा देखिए बहुत से उसमें खर्च भी तो होगा बेड भी बना देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा बढ़ा दीजिए बहुत सस बहुत कम पैसे हैं थोड़ा तो बढ़ा लीजिए क्योंकि बहुत महँगा है लकड़ी भी आप बोल रहे है कि अच्छा क्वालिटी वाला चाहिए